जय झूलेलाल प्यारा भाउर मुंहिंजो नालो मुकेश पंजाबी आहे मां पंहिंजे ज़िंदगीअ जो कुझु नंढिणो तज़ुर्बो तव्हां सां साझा करणु चाहियां थो उमीदि अथमि त तव्हांखे वणंदो मुंहिंजी शादी सन उणिवीह सौ छियासी में थी गुज़िरी हा जंहिं जीवनीअ मां मूंखे ॿ ॿार हुआ धीअ पुटु हा ॿिनी खे सुठे औज ते पढ़ाई लिखाई कराए सुठी नौकिरियूं करायूं पुट खे धंधे में विधो वरी ईअं वॾा थिया त उन्हनि जी शादी बि कराई हुई हुन खां पोइ मां हुननि खे एतिरो सम्झाईंदो हुउमि त पुटु थोरो पैसे ते हा तव्हां थोरो रोकियो पाण वटि जीअं तव्हांखे आईंदे में ॿुढापे में तव्हांखे कमु अचे ॿई ॿार मुंहिंजा ॾाढा सुठा सुहिणा सबाझा पीउ माउ पीउ जी शेवा कंदड़ ऐं मञींदा हुआ सभु ॻाल्हियूं पर अॻियां हलंदे हलंदे मां उन्हनि में ॾिठो त पढ़ाई सां गॾु उन्हनि खे कुझु तज़ुर्बो अहिड़े ॾिनो की कुझु हुनुरु बि हुजे न त जीअं पढ़ाईअ सां गॾु कुझु पंहिंजो धंधो वापार बि करे सघनि

ऐं ॿारनि खे थोरो आज़ादु छॾियो पंहिंजे ख़्यालियुनि खां तव्हां ध्यान में रखो त हू छा था कनि ऐं नंढे वॾे जी कीअं इज़त कनि था घर में महिमान नवाज़ी कीअं कनि था अहिड़े नमूने अॻियां हली करे इहे ॻाल्हियूं उन्हनि खे ई कमु ईदियूं उन में त सॼे संसार में पंहिंजे मिटनि माइटनि में